ड्राइवरके विनय व्यवहारपर बहुत सारा प्रतिक्रिया अइ जेनाकि हमर जीवनमे हमरे एक्सीडेन्ट भेल रहै तऽ एकटा बसवला ड्राइवर रहै ओ हमर मदद करलक तऽ कोनो शहर रहै नव रहै कि बड़का शहर रहै मदद सबके करना चाही अहाँ ड्राइवर रहिऔ या किछो रहू विनय व्यवहार बहुत होइए ओकर प्रतिक्रियो होइए तऽ ड्राइवर सबके हम कखनो काल कऽ गारियो दऽ दै छी कियाकि बहुत सारा ड्राइवर एहनो रहै जे लहरिया कट मारिकऽ गाड़ी चलाएल तऽ ओकरासँ एक्सीडेन्टो होइए लेकिन कोनो कोनो ड्राइवर एहनो अपन जीवनमे मिलि जाइए जे हमरा सबके धियान दऽ कऽ गाड़ी चलबैए जेना ककरो एक्सीडेन्ट भऽ गेल ओकर मददो करैए लेकिन आइ काल्हि बहुत सारा ड्राइवर लहरिये कट मारैए